आमच्या दक्षीण भारतांत वेगवेगळ्या जेवणाचे प्रकार आसता तितून आमकां चड सय वापरूंक जाय जशें की सुंगटाची कडी भांगड्याची कडी चिकन शाकोती ताकाच खूब मसाले लागता चिकनाक जशे की मिरसांगो अळदीचो पिठो खसखस वेळची लवंगां मिरयां मागीर बडीशेप आनी जशे की सुंगटाचे कडयेक आमकां मिरसांगो जाय कोथमिऱ्यो जायो हळद जायी आमटाण जायी मिरसांग जायी आनी आमच्या उत्तर भारतांत आमकां बटर चिकन मेळटा पनीर मेळटा रोटी मेळटा धाल मखनी म्हणून मेळटा नान म्हणून मेळटा आनी पुलांव मेळटा आनी कडा प्रसाद म्हणून कडा प्रसाद म्हण आमकां खीर आनी म्हाराष्ट्रान आमकां वडा पाव पाव भाजी मिसळ पाव आनी हैदराबाद गेल्यार आमकां भिरया बिरयाणी मेळटा आनी जशें की बें बेंगालाक वचत जाल्यार थंय राय राय तेलाचें रायच्या तेलाचें सगळें करता भाजी बिजी सगळें नुस्तें बिस्तें रायच्या तेलानूच भाजता आनी आसामाक गेल्यार थंय आमकां सूप मसाल्याचे मेळटा आनी केरलाक आमकां केरलाक आमकां पायस पोंगल पांयस पोंगल आनी नाल्लाच्या रोसाचे अशे पदार्थ किदें किदें करता आनी अशे अशे आमचे भा भारताचे वेगवेगळे पदार्थ जेवण आसता